हलो नमस्कार सर जी नमस्ते सर ये सर आपकी हमको डांस कोचिंग बा पता चला था आपकी कहाँ पे है अच्छा अच्छा कहाँ पे अच्छा अच्छा क्या फीस है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कितने दिन क्या वो फिर कितने दिन में डांस सिखा देंगे आप तीन महीने और और क्या क्या है अपने यहाँ डांस के अलावा और कुछ भी कोर्स कोचिंग वगैरह है किसी चीज़ की

हमारा ग्रेजुएशन हुआ है अभी हाँ हाँ

अच्छा

अच्छा

अच्छा अच्छा लोअर टी शर्ट वगैरह में जिससे डांस करने में थोड़ा वो हो सहूलियत मिलती रहे है ना

तो ये जो डांस की जो फीस है इसमें कुछ कंसेशन होगा मतलब चौआलिस सौ है हैं बयालीस चौआलिस सौ अच्छा समथिंग जाएगा है ना अच्छा अच्छा एडमिशन में क्या क्या लगेगा प्रूफ

अच्छा आधार वो में आधार के साथ में जैसे फिर फीस तुरंत पूरी जमा होगी कि हाँ वो थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेंगे

अच्छा डांस सीखने के बाद वो सर्टिफिकेट देते होंगे डांस कम्पिटीशन का

अच्छा अच्छा चलिए ठीक है फिर हम आते हैं दो परसों आ जाएंगे दो दिन बाद एडमिशन करा लेंगे ठीक जी ठीक ठीक ओके ठीक ओके नमस्कार